पानिके आवश्यकता दैनिक जीवनमे काफी होइ छै जेना कि भोजन बनबैमे बागवानी करऽमे सभमे पानिके आवश्यक्ता होइ छै स्नान करऽमे साफ सफाइ करऽमे मवेशीके पियाबऽ खुआबऽमे जतेक काज होइ छै सभ पानि सऽ ही सम्पन्न होइ छै तैँ कहल जाइ छै जल ही जीवन है आओर जल ही जीवन मानलो जाइ छै